हेल्ल' ओइ हेल्ल' नों सनारि दा नों सनारि दा आंनो सना नांगौमोनहाय बिहामजोनो बिहामजो लायनो बिहामजो लायनांगौ सना फुख्रि नांगौ माला नांगौ आंथि नांगौ आसान नांगौ मेल्ला नांगौलै नायनांनोसै उफाय गैया दाहोखानांगौखा दा बेसेसो लायो दामालाय

एसे खमायदोब्रा आंहा मेल्ला दाखागोन नालाय एफा बुरजा लानोसै आङो दे दे दे आसानबो नांगौ आसानबो आसानालाय बेसे आसाना औ दे जिखुनु आसान नायहैनोसै आं बेनि उनाव आंथि आंथि औ दे आसानालाय नांजोबखागौलै हाबा हाबा जागोन नालाय मालाबो नांगौ मालाया बेसेथो लायो बेसे दामआलाय बेसेबां लानाय बेसे

खम खालामबावदोब्रा एसे खम खालामबावदो दे जाबाय बिदिब्लालाय नाखाफुलालाय नाखाफुलालाय

दे जायो बिदिब्लालाय गासै जमा जमि लायजोबनोसोलै बेसे लाखा नोंसोरनिफ्राय बिस लाखा थाङो ना बेसेबां थाङो थांथोंसै बिहामजो लायनायनि खोथा लायखानांगौखा देह गाबोन थांनोसै गाबोन थांनोसै दिनै दाम सोंखाबायना आं औ औ दे औ गाबोन थांनोसै दे औ दे जायो